हेलौ ओ मोजाङानो दं मामोन अ ओम अ बिदि नांगौ ऐ गामियाव एक क्विनटेल गामियाव

एक क्विनटेल आरो थाइजौ औ दुइ क्विनटेल नांगौ आंनो मा दामा बेसे अ

जागोन दे गाबोन लायनोसै गाबोन

मोनगोन दे फैसा लानानौ गाबोन्नो थांसिगोन औ माबा दं नामा आंगुर दं नामा औ बेखौ माने फसिस खिजिसो नांगौ दामा बोरै अ आदसा आदसा जागोन दे जागोन इसां जाब्लाबो जागोन औ औ औ नांगौ आं गाबोन लाइसिगोन दे औ औ दे जागोन आं गाबोन लायसिगोन औ मोजां सोना हरबानो जाबाय दे दे दे दे दे औ दे दे दे नंगौ नंगौ दे दे